हैलो हैलो नमस्ते होर सर जी केह् हाल ऐ बस बढ़िया होर हां इस गल्लै पर में बी सोचा दा हा कि गल्ल करांऽ जरो टाईम निं लगदा क्लासां होंदियां भी बड़ियां ते हां सर जी एह् स्टार्ट गै कीता हा बा इ'यै कोई दौ असें सोचे दा हा कि डांस दियां आईटमां होनियां ते दौ डांस होई गे ते बाकी मार्च पास होना गै ओह् ते पता गै ते बाकी हून प्रिंसीपल मैम कशा ओह् कराने थोह्ड़े साईन जेह् ते बाकी सारा फस्ट क्लॉस ऐ जरो में केह् सनांऽ हून ब उ'ऐ यरो बच्चे पार्टिस्पेट निं करदे यरो बच्चे ई जिन्ना आक्खो बच्चे इ'यां बड़ी मुश्कलें कन्नै असें दो कुतै आइटमां प्रपेअर कीतियां हून बच्चे होर करदे निं पार्टिस्पेट फ्ही केह् आक्खा हून में हां यरो दिक्खने आं फ्ही कल्ल दिक्खने आं कोई करने आं किट्ठे बच्चे त्रीया ग्रुप बी बनान्ने आं कोई डांस दा यरो अस भी दो बंदे केह् करी सकने आं अगर बाकी स्टाफ बी होऐ ते भी गल्ल बनदी अस भी कल्लै केह् ओह् तुसें ई आपूं बी पता ते बड़ी मुश्कलें में दो डांस प्रिपेअर कराए इंदे कशा ओह् गल्ल निं में तुं'दी गल्ल समझा ना ओह् में समझा ना आं फिर हां कोई निं में तुं'दे ओह् ओह् आह्ली यार केह् आखदे उ'नें ई इ'यै राश्ट्रगाण आस्तै बच्चे त्यार करने हे ते गल्ल कीती ही में नुहाड़े आस्तै कीते हे में कोई अट्ठ बच्चे त्यार हां ते सतमीं दे हे बच्चे ते कन्नै अठमीं दे बच्चे चार चार बच्चे हे ते अट्ठ बच्चे त्यार कीते हां हां कोई निं ठीक ऐ भी कल्ल आएओ दिक्खने आं ठीक ऐ भी सर जी